नमस्कार सर म्हजें नांव अनुष्का आनी हांव कांसावले गांवांत आमी नवे घर घेतलां आतां म्हाका म्हज्या पॅन कार्डाचेर नव्या घराचो पत्तो घालपाक जाय म्हाका कसली कागदपत्रां दिवची पडटली बरें हांवें आतां म्हजो फोटो आदार कार्ड नळाचें बील हाडलां हें सगळें लागतलें न्ही आनी कांय दिवपाक पडना न्ही बरें तर सर म्हाजें काम मातशें बेगीन करात बरें भोव उपकार जातलें तुमचें